आंनि संनायखौ ह'बि लानायाव जेब्ला आंनि आया आइ आरो आफा एबा न'खरनि मानसिफोरा आंखौ बोरै बिदि जानांगौ बेफोरबायदि सानोमोन नाथाय आङो जोबोद नाजायै नाजायै जोबोद मोजां रोखोमनि गोथाव गोथाव संग्रा संनानै जानो मोजां मोनोमोन आरो आं संनायखौ लासै लासैनो गासैबो मोजां मोनदोंमोन सिगां सानदियाव बारा मोजां मोनाखैमोनब्लाबो उनावहाय मोजां मोनदोंमोन दा बिसोरो आइ आफा आरो न'खरनि मानसिफोरा मोजां मोनबाय नालाय बेखायनो आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन बिदिनो लासै लासै आङो बेखौ ह'बि बायदि जालांबाय आरो बेयो आरो सामफ्रामबो संबाय थायो आरो फुंनि संनाय बेलासिनि संनाय बेफोरबायदिखौ आं आंनो गावनो सङोमोन बेनिफ्राय माखासे जों संनायफोर दंमोन जेरैहाय लाफा ना लाइ मुला बेफोरबायदि मैगंफोरखौबो सलंनो हमदोंमोन जेब्ला आङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन संनो रोंदोंमोन अब्ला आङो गावखौनो मोजांबो मोनदोंमोन आरो बिदिनो बयबो बाख्नायसोगारोमोन बेनि थाखायनो संबायबो थानाय जायोमोन आरो जेब्ला स्कुल निफ्राय फैयोमोन अब्लाबो आङो सङोमोन संनानैनो जायोमोन